सिंधी भाषा सिंधी भाषा असांजे मिठिड़ी सुठी तमामु सहुली थींदी आहे सिंधी भाषा चवण में ॿुधण में ॾाढी सुठी मिठिड़ी लॻंदी आहे पर अॼुकल्ह जे स्कूलनि में गुजराती स्कूलनि में ॿारनि खे गुजराती ऐं इंग्लिश सेखारी वेंदी आहे इन जे करे असांजी सिंधी भाषा गुम थींदी थी वञे इन लाइ असांखे असांजे पंहिंजे ॿारनि सां घर में सिंधी में ॻाल्हाइण घुरिजे असांजा ॿारनि सां थोरो थोरो सिंधीअ सां त जुड़नि खपे असांजा ॾिण असांजा सब गॾ थी करे मल्हायूं ॿारनि खे ॾिण उत्सव में शामिल कयूं ऐं ॿारनि खे ख़बर पए त सिंधीअ जा ॾिण छा थींदा आहिनि सिंधी खाधो ॿारनि खे खाराइण घुरिजे सिंधी खाधो छा त मज़ेदारु थींदो आहे असां सभु वॾा नंढा खाधे सां खाधे सां वरण सां पर असां खां कविताउनि सां ॾिणनि सां गॾु रहंदासीं त असांजे ॿारनि खे सिंधीअ जी बि ख़बर पवंदी सिंधी भाषा बि गॾु थींदासीं गॾ से गॾु थींदी ऐं सिंधी भाषा बि क़ाइमु रहंदी